मेरा खाना बनाने का अनुभव तो बहुत पहले से है क्योंकि मैंने जब खाना बनाना इस्टाट किया था तो कोई ऐसा नहीं था कि जो मुझे खाना बनाना नहीं आ रहा है पहली बार मैंने खाना बनाया था तो मुझे डर लग रहा था कि कोई मुझे डांट ना दे मेरे पिता जी खाएंगे मेरी माँ खाएगी तो मुझे डाटेगी कि ऐसा खाना कैसे बनाई हो जो है कि खराब खाना बनाई हो तो मैंने सोच लिया कि मैं खराब बनाऊँगी ही नहीं तो कैसे डाटेंगे पहली बार भी बनाई थी तो कोई मोबाइल से देखकर नहीं अपने मन से बनाई थी ओ मेरा खाना बहुत अच्छा बन गया अब मुझे बहुत तारीफ मिली और मुझे सब बोलने लगे बहुत अच्छा खाना बनाई है दाल रोटी सब्जी हरी सब्जी सब मुझे बनाना धीरे धीरे सब मुझे बनाना आ गया और मैंने कोई यूटूब का इस्तेमाल नहीं किया ना किसी से पूछा और ना किसी से कहा कि मुझे खाना बनाना नहीं आता मैंने सब अपने मन से अपने दिमाग से सब खाना बनाना सीख लिया धीरे धीरे और आज मैं एक फस क्लास खाना बनाती हूँ एक अच्छी गृहिणी की तरह मुझे खाना बनाना आता है और मैंने बहुत पहले से इस्पीरियेंस किया हूँ आज से नहीं चालीस साल पहले से भी इस्पीरियेंस है मुझे खाना बनाने का इसलिए मुझसे कोई गलती नहीं होती है और कहीं अगर हो भी गई तो उसे गलती नहीं कहा जाता है कोई भाई हो जाता है कभी कभी ऐसे अच्छे अच्छे गुणवान लोग भी फेल हो जाते हैं इसलिए मैंने कहा कि मुझसे गलती नई हो सकती मैंने दाल चावल सब्जी और हरी सब्जी पूड़ी अउर सब बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो मैं बना सकती हूँ अपनी बिना यूटूब के ही बना सकती हूँ यूटूब से का इस्तेमाल नहीं करती और जब मैंने शुरू किया था तो कोई यूटूब था ही नहीं इसलिए मैंने यूटूब का हाल जानता ही नहीं हूँ अपने मन से खाना बनाती हूँ अपने दिमाग से बनाती हूँ कि ये चीज इसमें इतना डालना चाहिए जो अच्छा होगा और अच्छा खाने में लगेगा और परिवार वाले खाएंगे तो उसकी तारीफ करेंगे ये देखो बिना यूटूब के आज के युग वाले हैं जो खाना बनाते हैं तो यूटूब चला लेते हैं कि क्या क्या बनाना है उसमें देखते हैं इससे हम हमने इसका इस्तेमाल नहीं किया है और आज तक नई करती हूँ इसलिए अब मैंने अपने मन से खाना खुद बनाती हूँ जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है यूटूब में तो एक एक से मसाले एक एक से ऐसे डाल देते हैं जोकि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है इसलिए मैं यूटूब को नही देखती अपने मन से खाना बनाती हूँ और अच्छा बनाती हूँ